ایک بار کی بات ہے میں ڈوڑتے دوڑتے آفس جا رہا تھا دوڑ میں اس لیے رہا تھا کیوںکہ میں آفس جانے کے لیے لیٹ ہو گیا تھا اب جو اس جلد بازی کے چکر میں اچانک مجھے ٹھوکر لگی اور میں کہنی کے بل گر گیا جس کی وجہ سے مجھے کہنی میں بہت زیادہ چوٹ آئی میری کہنی چھل گئی تھی اب میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا یا پھر کسی ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں جاتا تو میں نے اپنی عقل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیمسٹ سے سوفرامائسن خریدی سوفرامائسن خریدنے کے بعد سب سے پہلے میں نے آفس جانا بہتر سمجھا آفس جانے کے بعد میں نے اپنے ساتھیوں کے مدد سے سوفریمائسین اس چوٹ پر لگائی اور ان سے پٹّی کروا لی اس طرح میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنی چوٹ کو ٹھیک کیا